ہیلو گڈ مارننگ سر جی سر مجھے میزبان ریسٹورنٹ کے بارے میں معلومات کرنی تھی میں نے اس ریسٹورنٹ کے بارے میں آنلائن میں دیکھا تھا اس ریسٹورنٹ کے کھانے کا کوالٹی کیسے ہے اس کا جو فوڈ ہے فوڈ کا کوالٹی کس طرح کا ملتے ہیں جی سر بولیے میں اس میزبان ہوٹل سے کچھ پارٹی کے لیے واڈر کرنا چاہتا ہوں تو واڈر بک ہو جائے گا نا جی سر جی سر بالکل ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ تھوڑا کھانے کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے کیا کیا ملتا ہوگا کس کس آئٹم کا سامان وغیرہ جی سر بالکل بتا رہا ہوں آپ کا بھی بھیج رہا ہوں آپ کے نمبر پر اس پر کھانے کے کوائلٹی کے بارے میں کھانے کا آئٹم کے بارے میں ٹھیک ہے جی سر بھیجیے ٹھیک ہے میں دیکھنے کے بعد واڈر بک کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر